आं तें हालो तें हांव गुजरातच्यान उलयतालें आमचो एक फोक आर्टीस्ट ग्रुप आसा कल्चरल एक्टीविटी आनी म्हाज्या ग्रुपाक म्हाका गोवन कल्चर दाखोवपाचो आसा सो तुमचे अशें हांवें आयकलां की तुमचो एक ग्रुप आसा तो फोक आर्टीस्ट करता प्रेजेंट म्हणोन धालो फुगडी हय धाडिया

बरोबर म्हाका मागीर ताचे मागीर म्हायती मेळटली न्हय धालांची म्हणजे केन्ना जाता तो धालो जेणे करून तुमचो कल्चर हांव म्हज्या राज्यांत व्हरोंक सोदतां सो तो गोवाचो कल्चर हांव म्हज्या राज्यांत दाखोवंक सोदता गुजराताक सो म्हजो ग्रुप आमी नेक्स्ट विकान येतली चड करून आमी जुलायाच्या फस्ट विकाक येतली सो आमचो ग्रुप सोमतो तुमचे कडेन येता तुमचो एड्रेस आमकां दियात आनी तुमची जी कल्चरल एक्टीविटी आसा ते आमचें आमी शिकोवन घेता आमची जी आमचो जो कल्चर तो तुमका आमी शिकोवन दाखयता हय आं हयय बरे सर हय हय आसा आसा ओके सर थॅक्यू वेरी मच या